भोपाल चूँकि राजधानी है इसलिए यहाँ पर बहुत सारे मीडिया हाउस भी हैं कुछ मीडिया हाउस ऐसे भी हैं जो बहुत बड़े मीडिया हाउस हैं जो पूरे राज्य को कई बार देश को भी कवर करते हैं कुछ ऐसे मीडिया हाउस हैं जिनका प्रसार बहुत सीमित है और जो केवल एक जिले को ही लगभग प्रभावित करते हैं कुछ ऐसे मीडिया हाउस भी हैं जो केवल शहर को प्रभावित करते हैं और शहर के खबरें ही उसमें होती हैं और शहर को वो ज़्यादातर प्रभावित करते हैं भोपाल में लगभग देखा जाए तो करीब एक सौ पचास के आस पास चैनलों के ऑफिस हैं लगभग साढ़े तीन सौ के आस पास अख़बार यहाँ से निकलते हैं और जो प्रमुख अख़बार हैं बड़े जिसमें दैनिक भास्कर नई दुनिया पत्रिका दैनिक जागरण पीपल समाचार इस तरीके के दैनिक समाचार पत्र हैं जो हिन्दी के हैं टाइम्स ऑफ इंडिया फ्रीप्रेस हितवाद पायोनियर ये अंग्रेजी के दैनिक समाचार पत्र हैं जो भोपाल से प्रकाशित होते हैं स्थानीय मीडिया में आप देखेंगे तो अफ़्कार टाइम्स है जो पुराने भोपाल की तरफ है दैनिक जुगलबंदी है वो पुराने भोपाल की तरफ है सांध प्रकाश है प्रदेश टुडे है ये सब शाम को निकलने वाले और ऐसे अख़बार हैं जो ज़्यादातर शहर को कवर करते हैं और ये इनका समुदाय के सात बहुत कनेक्शन है क्यूँकि समुदाय से जुड़ी चीज़ें भोपाल में होने वाले जो कला और संस्कृति की ख़बरे और जानकारियाँ वो सब लगातार ये अपडेट करते हैं और इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पर मीडिया का ज़्यादा प्रभाव दिखता है क्योंकि हर छोटी बड़ी ख़बर को ये कवर करते हैं इसके अलावा आप देखेंगे कि सोशल मीडिया में भी बहुत सारे ऐसे समूह हैं जो ख़बरों से या जानकारियों से आपको लगातार अद्यतन बनाए रखते हैं जैसे भोपाल इंफोर्मेशन पोर्टल सोशल मीडिया का एक बड़ा समूह है जिसमें लगभग दस लाख के आस पास लोग उसमें जुड़े हुए हैं और भोपाल शहर ओर उसके आस पास के शहरों के लोग जुड़े हुए हैं तो यदि कोई ख़बर उसमें जाती है यदि कोई जानकारी उसमें जाती है तो वो शायद कुछ मिनटों में दस लाख लोगों तक पहुँच जाती है तो इस तरीके से मीडिया का यहाँ एक बड़ा प्रभाव दिखता है